जय झूलेलाल जीअं त असांजे शहर में त सूरत शहर में चङियूं सुविधाऊं आहिनि पर असांजे पासे आसे पासे में नंढे गांवनि में बिल्कुलु सुविधा न आहिनि उते कोई पेशंट कोई बीमार थींदो आहे या काई औरत डिलेवरी कंदी आहे त उन्हनि खे ॾाढी दिक़त ईंदी आए ऐं ॿियों हिते आसे पासे में न कोई बसियूं आहिनि न कोई ट्रेनियूं आहिनि जंहिं में भई ऐं तंहिंजा भाड़ा बि हेॾा आहिनि एतिरा भाड़ा वीचारा ग़रीब मिडल क्लास सभु माण्हू नथा भरे सघनि सो महिरबानी करे असांखे हुनजी सुविधा ॾियो ऐं हिते जेके ॿाहिरि वीचारा ग़रीब वञनि था नौकिरिनि ते हिननि ते हुननि ते कंहिंखे कहिड़ो कंहिंखे कहिड़ो कमु हर कमु में उन्हनि वीचारनि खे सुविधा बिल्कुलु कान्हे हुन सुविधा ॾिनी वञे ऐं हुन सुविधा जा बसियुनि जो कोई ऑटो जा रिक्शाउनि जा या कोई अहिड़ा सुविधा ॾिनी वञे जंहिं सां उहो सहूलियत सां सभई पहुची वञनि त असांखे ॾाढी ख़ुशी थींदी छो त घणेई अहिड़ा अहिड़ा वीचारा ग़रीब आहिनि जो अपाहिज तक आहिनि वीचारा हम उन्हनि खे वञण में बि अचण में तकलीफ़ थींदी आहे उन्हनि जे लाइ बि कोई हैंडीकेप वारनि जे लाइ वीचारनि जे लाइ बि तव्हां कोई अहिड़ो साइकिल जी सुविधा कयो जंहिं उहो साइकिल ते वेई पंहिंजो पंहिंजो वञी सघनि उन्हनि वीचारनि खे के कहिड़ा केतिरा ई अपाहिज अहिड़ा जीअं आहिनि सो उन्हनि जी बि तव्हां कुझु कयो ऐं असांजे शहर में असांजे पासे पासे गांवनि में ॾाढी सुविधा घटि आहे हुन जी सुविधा कंदव त ॾाढी महिरबानी